हमारे क्षेत्र में अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं हमारे क्षेत्र में जुलाई से अक्तूंबर जो बारिश का मौसम रहता है उसमें खेतों में जुलाई में मक्का की फसल सोयाबीन की फसल मूँगफली की फसल सरसों की फसल धान की फसल जैसे फसलें उगाई जाती हैं क्योंकि इन फसलों को अधिक पानी की ज़रूरत होती है इन फसलों को सिर्फ बारिश के मौसम में ही उगाया जा सकता है और और इन्हें अक्तूबर में काट लिया जाता है और नवम्बर से मार्च तक के महीने ठंड के महीने होते हैं इस महीने में गेहूँ की फसल मटर की फसल मसूर की फसल चने की फसल जैसी फसलें उगाई जाती है क्योंकि इन्हें अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है और यह ठंड की फसलें है इसलिए इन्हें ठंड में ही उगाई जाती है और यह फसलें ठण्ड में ही होती है और अप्रैल के महीने में जब गर्मी का सीजन होता है तब हमारे क्षेत्र में हमारे खेतों में खेतों में मूँग की फसलें उड़द की फसलें और सब्जियाँ भाजी और भी फसलें उगाते हैं क्योंकि इन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नही होती है इन्हें पानी कम ज़रूरत होती है और यह गर्मी की फसलें है इसलिए गर्मी में ही यह फसलें उगाई जाती हैं